यदि हम कहीं होटल में अगर खाने के लिए आर्डर करते हैं तो हम सबसे पहले उसके समय को जान लेते हैं कि वो हमें कितने समय तक खाना हमें पहुँचाएगा हमारे डिलवरी को कितने समय तक ला देगा उसके लिए यदि लेट होता है तो हम सबसे पहले तो हम कॉल करेंगे होटल मैनेजर से चेक करेंगे उससे कि हमारे आर्डर वेबसाइट पर चेक करेंगे कि अभी तक डिलीवरी कहाँ तक पहुँची है और कितना टाइम लगेगा और आने में अगर ये नहीं होता तो फिर हम होटल मैनजर से फोन करेंगे और अपने आर्डर के बारे में जानेंगे कि हम इतने देर तक इंतजार कर रहे हमारे खाने का आर्डर अभी तक क्यों नहीं आया इसके लिए हम अपनी इंक्वारी के खाने के लिए करेंगे और पूछेंगे उनसे कि हमारा डिलेवरी कहाँ तक पहुँचा है